ہماری صحت اور تندرستی کے لیے تیراکی ایک بہت اہم اور ضروری عمل ہے تیراکی صحت اور تندرستی حاصل کرنے کے لیے بہت ہی ضروری ہے اس سے صحت بہت اچھی رہتی ہے سانس کو کنٹرول کرنے میں یہ بہت مددگار ثابت ہوتا ہے اسی لیے ڈاکٹر سانس کے مریض شخص کو تیراکی کرنے اور اس کو ہمیشہ عمل میں لانے کی صلاح دیتے ہیں تیراکی ذہنی تناؤ اور دباؤ کو کم کرتا ہے اس ذہنی دباؤ سے باہر آنے میں تیراکی کی مدد کرتی ہے ذہن کو پرسکون کرنے اور تناؤ کو ختم کرنے میں یہ مددگار ہے تیراکی کرنے سے دل کو یہ صحت بہتر ہوتی ہے آج کل دل کے مریض بڑھتے جا رہے ہیں ایسے میں تیراکی کو فوقیت دینا بہت ضروری ہے تیراکی کرنے والا شخص بہتر نیند کو حاصل کرتا ہے اس سے نیند بہتر ہوتی ہے جو صحت کے لیے بہت ضروری ہے یہ تمام فوائد ہیں جو تیراکی سے حاصل ہوتے ہیں